कि हालचाल छै यौ ठीके ठाक छै यौ कनि कनि अहाँसँ हमरा काज हँ कनि अहाँसँ कनि अहाँसँ हमरा काज पड़ि गेल एगो यौ कनि कनि एहन मन्दिरके नाम कहू ने जाहिमे कनि बच्चाके मूड़न करेनाइ छलै कतऽ श्यामा माइ तऽ हँ श्यामा माइ मन्दिर तऽ हँ हँ श्यामा माइ मन्दिर तऽ हमहूँ नाम नाम सुनै छिए जे बहुत प्रसिद्ध मन्दिर छै आओर आओर आओर एगो एगो आओर छै मन्दिर कोनो जे मनोकामना मन्दिर ओहिठम छै दुनूमेसँ कोन नीक छै ठीक रहतै यौ ओतऽ सुनू सुनै छिए ओतऽ मूड़न उपनैन सबकिछु होइ छै श्यामा माइ मन्दिर तऽ एहिमे कि कोना खरचा बरचा हेतै यौ कनि मूड़न करेनाइ छलै हँ बच्चाके बच्चाके बच्चाके बचिआके नहि होइ छै बच्चाके होइ छै अँइ हँ हँ तऽ ओहिमे कि कोना खरचा कि कोना हेतै कनि हमरा बता देब ने अँइ तऽ ओ तऽ सुन सुन सुनै छिए भगवानके परसादी सबसँ प्रिय परसादी तऽ अहाँके लड्डुए होइ छै तऽ कतेक तहन दिन कोन नीक हेतै से हमरा ताकि दिअऽ एगो बढ़िआँ छै तऽ तऽ ओहिमे कनि भदवा तदवा देख लेबै भदवा तदवा नहि तऽ छै अँइ ठीकसँ भदवा तदवा भदवा तदवा देखि लिऔ कनि पतराके ठीकसँ देखि लिऔ हँ तऽ कोन दिन ठीक रहलै तऽ हमरा तऽ एहि एहि महिनाटा छुट्टी छै नहि तऽ तकर बाद छुट्टिए बन्द छै एखन इएह दुइ चारि दुइ चारि दुइ चारि दिन छी तकर बाद चलि जाएब

तऽ अहाँ उनतिस तारीखके छै हमरा तऽ दुइए चारि दिनके छुट्टी छै हम परसूखना परसू तरसू हम निकलि जेबै उनतिस तारीखके एगदम ओ ओ दिन देखलिए भदवा तदवा देखि लेलिए ने नहि नहि कोनो रोकटोक नहि ने छै ठीक छै ठीक छै मन्दिरपर अबै छी